پہلے کے زمانے میں اور اس نئے دور کے زمانے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے پہلے زمانے میں لکڑی اور کوئلے کے ذریعے ہم کھانا بناتے تھے یا ہمارے گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھیں لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باورچی خانے میں بجلی کے نئے نئے آلات آ گئے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ان بجلی کے آلات سے ہم بہت کم وقت میں اپنا کھانا تیار کر لیتے ہیں بجلی کے آلات میں سے ہمارے پاس گیس سلینڈر ہے مکسر ہے اوون ہے اور گرائنڈر ہے اور بھی مختلف چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کے ذریعے سے ہم باورچی خانے میں جس جن سامانوں کے ذریعے سے ہم کھانے بنانے میں مدد لیتے ہیں تو اس سے ہماری زندگیاں زندگیوں میں آسانی پیدا ہو گئی اور کھانا بنانے میں بہت ہی کم وقت لگتا ہے